खोमसि फोथायनाय खोमसि फोथायनाय होनोब्ला जोङो माखौ बुजियो जेनेबा जोङो ओरैबादि नंथारै खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै गोसो सिङाव दुखु मोनलायनाय बा माबा मोनसे थायो बे दुखु मोन्नाय खोमसि गोसो खोमसि लानानै गावजों गाव नायलायनो हायै बा माबानाय हायै रायलायलायै गावजों गाव गोसो सिङावल' गाज्रि गोसो सान्नानै लाबाय थानायखौनो जों खोमसि फोथायनाय होन्नानै सान्नो हायो आरो बा बुंनो हायो दा बे खोमसि फोथायनाया ओरैबायदि आरोना बुंनो नांगौ बा बेफोरबायदिनिफ्राय जानगार जानानै थानांगौ आरो दा गोबां माने गथ' गथाइफोरनो जोङो होनो दाउ खर'खौ जानो नाङा दाउ खर' जाबा फिफानि खर'खौ जानाय जायोनो बा बिमानि खर' जानाय जायोनो होनो नाथाय जों गोदो दाउ खर'खौनो सावनानै जायोमोन नाथाय दानि माबाफ्रासो दाउ खर'खौ जाहोआ दाउ आथिं जाहोआ गोदो आबै आबौवा दाउ आथिंखौबो जाहोआमोन लेखा फरायाव हायजेर हुइजेर जायो होन्नानै नाथाय दा दाउ आथिं जायो दा जोङो जायो दाउ आथिंखौ आरो होयो गथ'फोरनोबो दा बेफोरखौनो लानानै बेफोरबादि जानाङा आरो दा जुगा सोलायनायजों लोगोसे दाउ खर'खौबो जाबाय दाउ आथिंफोरखौबो उन्दैफोरनो होलाबायबाय दा बेफोर खोमसि नाथाय गथ'फोरखौ सियाल फैदों सिरि था हामा हनै साखन्द्रा फैदों माबा फैदों होनलाबायनायाबो जोङो गथ'फोरखौ बेंहोनो थाखायसो जोङो बेफोरबायदि बायदि बायदि राव जों बुङो आरोखि सिरि थागौबा बा गाबनायफ्रा सिरि थागौबा दा बेफोरखौनो मोजाङै सान्ना नायोबा बे खोमसि फोथायनाय नङा गथ'फोरनि थाखायसो जोङो गथ'वा गाब्बाय थाबाथ' सोगाब्बाय थानो हाया गथ'खौ सिरि थागौबा थागौ होन्नानै जों माना खालामनाय जायो नाथाय गथ'वा गाब्बाय थायोबाथ' बेयो मोजाङै बुरखायनांगोन जोङो थगायनांगोन बा माबा मोनसे खालामना होनांगोन दा बेखौनो जोङो मानसिफ्रा होनो हामा बिदि होननो हामा ओन्दै मानसिखो होनो बिदि नङा मानसिखौ सोगाब्बाय थानो हाया ओंखायनो जोङो बेफोरखौ खोथाखौ फंसे बुङै थगायनानैसो जों ओन्दैखौ सोगाबगानो हायो